हां अस फिशिंग करदे आं ते साढ़े पुरख बी करदे हे मेरो दादा होर करदे हे मेरे चाचा होर मेरे डैड़ होर ते नी हे करदे मेरे दादा होर करदे हे पैह्लें फिर मेरे चाचा होर हून में ते मेरे चाचे दा मुड़ा करदे आं स्हानू ऐज़ ए अकुपेशन बी करदे आं ते ऐज़ हॉबी बी करदे आं स्हानू शौंक बी ऐ ते स्हानू निक्की मुट्टां बिज़नस एह्दे कन्नैं चलाई बी लैन्ने आं स्हानू अप्पूं बी खन्ने आं ते साढ़े घरआखले बी खंदे मैकसिमम साढ़ी जनानियां नी खंदियां बस साढ़े बंदे ते सारे ही फिश खाई लैंदे न ते साढ़े पिंड बिच्च बी लोग मैकसिमम फिश खंदे ऐं ते केंई दकानां बी हैं जित्थोें बनी दी फिश लब्भदी ऐ ते ओह्दे इलावा कच्ची फिश बी लभदी ऐ स्हानू कोशिश करदे आं कि अस जादातर आपूं जेह्ड़ी फड़ी दी फिश खाह्चै क्योंकि जेह्ड़ी साढ़ी देस्सी फिश ऐ निक्की मच्छी आह्ली टिच्चर फिश बी बड़ी टाईप दी होंदी इक होंदी निक्की मच्छी जिसी अस टिच्चर आखदे आं इक गरोज़ होंदी डोला होंदी बड़े टाईप दी मच्छियां होंदियां ते जादातर लोग गरोज़ खाना पसंद करदे ऐं साढ़ै जां ते टिच्चर जेह्ड़ी मच्छी ऐ ओह् बौह्च जादा लोग फ्राई करियै खाना पसंद करदे ऐं ते ते तरी आह्ली बी बड़े लोग खंदे ऐं ते मिगी ते खासकर अप्पूं फ्राई मच्छी बौह्त पसंद ऐ ते अस केह् करदे आं जियां ते साह्नू जिसलै फड़दे आं आं दां ते अस अप्पूं खाई लैंदे आं ते जे साढ़े कोल जादा मच्छी होई जाए ते अस इस मच्छी गी बेचदे बी आं ते साढ़ै इत्तें जेह्ड़ा फिश मार्किट ऐ सब तो बड्डा फिश मार्किट ऐ साढ़े इद्धर लाह्के च ओह् आर ऐस पुरा नमें शैह्र ऐ ते बड़े बड़े दूरा दा लोग आंदे ऐं मच्छी लैन क्योंकि उत्तें जैनुअन रेट उप्पर लभदी ऐ कच्ची मच्छी कच्ची मच्छी लब्भी जंदा ते जे साढ़े कोला दा बद्ध मच्छी फड़कोई जाए त् अस इस मच्छी गी नमें शैह्र अस सैल्ल करी ओड़दे आं बेची ओड़दे आं जेह्दी बज़ह् कन्नैं स्हानू बी चार पैसे लब्भी जंदे ऐं ते बाकी अस मच्छी खन्ने बी चाऽ कन्नै स्हानू जिसलै बी पार्टी बगैरा करदे आं ते मच्छी ते इक बिच्च मेन डिश एही होंदी ऐ फिर जेह्ड़ी मच्छी बौह्त कैंड़ मच्छी होंदी ऐ ते जां ते लोग भत्त कन्नै खाना बड़ा पसंद करदे ऐं जानि के चौल चौलैं कन्नैं लोग बौह्त पसंद करदे ऐं मच्छी खाना तरी आह्ली ते इयां जेह्ड़े लोग ड्रिंक बगैरा करदे ऐं शराब शरूब पींदे ऐं उंदे तांई ते मच्छी ते इयां है ही ऐ ना कि के ओह् फ्राई मच्छी बौह्त जादा खंदे ऐंते साढ़े इत्थें बौह्त स्हेी बिज़नस चलदा मच्छछी दा केंई लोग एह् कम्म बड़ा करदे ऐं केंई ते दो दो घैंटे लाईयै शाम्मी बौह्त जादा पैसा कमाई लैंदे ऐं साह्नू ते फिश पर इन्ना डिपैंड नेंई आं क्योंकि साढ़े कोल होर बड़े कम्म ऐं साह्नू तिन्न चार कम्म खोह्ले दे ऐं ते फिशिग ते ऐज़ इयां बिच्च बिच्च ना टाईम पास होई जंदा ते ओह्दे इलावा स्हानू फिश खाना बड़ी पसंद ऐ ते तां करियै केईं बारी मच्छी फड़ी लैन्ने आं जादातर मच्छी उसलै गै फड़ोंदी ऐ जिसलै हाड़ होऐ आए दा स्हानू ते अपनी ऐका च मच्छी फड़नें आं जां ते तलाऽ तलू मच्छी फड़नें आं ते केंई लोग ते फिश दा फार्मिंग बी करदे आं ओह् अपनें उनें पानी रक्खे दा होंदा ऐ इक जगाह् ते ओह् फिश बनांदे ऐं पर असैं हां खुल्ले पानी च जियां ऐका च होईया तलाऽ च होईया उत्थूं मच्छी फड़दे आं जादातर मच्छी हाड़ म्हीनै पड़कोंदी ऐ जिसलै उसलै हाड़ हूड़ बड़े आंदे ऐं ते ओह् मच्छियां उप्पर आंदियां नै ते ओह् मच्छी कैंड़ बी बड़ी होंदी ऐ इयां ते ऐका च निक्की मुट्टी मच्छी गै होंदी ऐ घट्ट गै लेकिन स्हेई जेह्ड़ी मच्छी होंदी ऐ ओह् ते गर्मी च होंदी ऐ जां ते हाड़ महीनें क्योंकि उसलै ऐका दा पानी बी ठीक होंदा ठंड च मच्छी बड़ा घट्ट फड़कोंदी ऐ क्योंकि ठंड चे ते साह्नू पानी च जान बी ना होंदा ते स्हानू जादा लोग ठंडू च तुसेंगी पता बी ऐ जादा पानी च जाना पसंद बी नी करदे ऐं ते स्हानू बी केंई बारी बंदे अग्गैं रक्खे दे होंदे ऐं ताकि ओह् मच्छी फड़ी लैन जियां भेइये बगैरा दूई स्टेटा पर आए दे होंदे ऐं ते अस उनेंगी रखदे आं ध्याड़ी बगैरा देई ओड़दे आं जां मच्छी देई ओड़दे आं खानें तांई ते बाकी मच्छी फड़नें दे परसिज़र बड़े टाईप दे होंदे ऐं इक ते राड़ च केवल लाईयै एगे गैं आटा बन्नियै मच्छी फड़दे ऐं ते इक होंदी जेह्ड़ी जाल कन्नैं मच्छी फड़दे ऐं जादा मच्छी जे तुसैं फड़नी ऐ ते जाल कन्नै फड़ी सकदे आं अस जाल पानी च पान्ने आं जिसलै जादा मच्छियां बिच्च कट्ठियां होी जान अस जाल खिच्ची लैन्ने आं केंई बारी इक बार च दस दस बीह् बीह् मच्छियां बी आई जंदियां नै जेह्ड़ी रॉड़ आह्ली ऐ ओह्दे च इक बारी च इक मच्छी गै आई सकदी ऐ मैकसिमम ते ओह् बी निक्की मच्छी आई जाए ते साढ़ा मूड़ खराब होई जंदा ऐ अस तां गै जादातर जाल कन्नैं गै मच्छी फड़नें दी ट्राई करदे आं ते जाल आह्ली मच्छी आंदियां बी बौह्त जादा ऐं ते स्हानू नी चांह्दे कि मतलव कि साढ़े ञ्यानें बी एह् बिज़नस करन क्योंकि इस बिज़नस बिच्च खतरा बड़ा ऐ कोेंई बारी ऐका बिच सप्प कीड़ा बी होंदा ऐ ते केंई लोग सप्प दी बज़ाह् कन्नै मरे दे बी ऐं ऐका च सप्प लड़ने दी बज़ह् कन्नै क्योंकि केंई बारी ऐका च डवरां बी पेदियां होंदियां नै डवरां होंदियां नै जियां कि डबरां बनदियां क्योंकि अज्ज कल मिट्टी रेता दी ब़ड़ी जादा जरूरत ऐ ते लोग केह् करदे ऐ इललिगली ऐका चा दा रेत्ता कड्डदे ऐ जेह्ड़ी कि साढ़े लाह्के च बैन ऐ लेकिन तां बी कड्डदे ऐं ते जेह्ॅदी बज़ाह् कन्नैं ऐक होई जंदी डुगी ते केंई लोग ऐका बिच्च डुब्बियै मरी बी चुके दे नै ते लोग तां बी मुड़दे नी हैन ते अस तां नी चांह्दे कि साढ़े जेह्ड़े जागत नै ओह् इत्थें मच्छी फड़न ते अस उनेंगी एह्दे कोला दा दूर रखदे आं पर साह्नू ते मजबूरी बी िक किस्म दी पेी गेदी ऐ साह्नू गाने दी आदत पेई गेदी ऐ अस बाह्रली मच्छी नी खंदे खरीदियां अस अप्पूं फड़ियै खंदे आं स्हानू उऐ शैल लगदी ऐ ते अस अपनें बच्चें गी मच्छियें कोला दा दूर ही रखदे हां साह्नू नी चांह्दे कि ओह् ऐका च आईयै मच्छियां फड़न ते अज्ज कल ऐका खतरा बी बड़ा ऐ हून थोह्ड़े दिन पैह्लें दी गै गल्ल ऐ साढ़े इक भ्रा हा शम्भू शम्भू मछवारा हा ओह् मेघ जाति दा हा ता ओह्दे जागता दा कम्म इयै हा मच्छी फड़ियै अपनें टब्बरा दा गज़ारा करदा हा ते ते जियां कि साढ़े इत्थें जातियां ऐ मेघ होइये झीर होईये एह् जादातर मच्छी फड़ियै गै गज़ारा करदे ऐं साह्नी इंदा बचैरें दा कम्म एह् गरीब लोग नै ते एह् जादातर इयै कम्म करियै अपनां टब्बर दा गज़ारा करदे नै ते शम्भू दा केह् सीन होआ इक थाह्र मच्छी फड़न गेदा हा हून थोह्ड़े दिन पैह्लैं गै ते एह् बचैरे गी लड़िया सप ते एह्दे कोल इन्नी औंदनी ते है नेंई ही कि एह् प्राईवेट हस्पताल इलाज़ करवाई सकै एह् सरकारा हस्पताल ही बचैरा गेआ सरलकारी हस्पतालें भीड़ बड़ी होंदी ऐ इसी बचैरे गी बैड्ड नी लब्भेआ ते एह् बचैरा मरी गेआ ते हून एह्दा टब्बर बी बचैरा रुला दा ऐ ते साह्नू नी चांह्दे कि साढ़े बच्चें कन्नैं कदैं इयां होऐ साह्नू चे चलो स्यानें ऐं स्हानू ते ओह्दा समझ ऐ कियां जाना पूरी सेफ्टी कन्नै जन्ने आं पर ञ्यानें केंई बारी ञ्यानें बी बड्डे लोकें गी दिक्खियै जंदे ऐं मच्छियां फड़न केंई लोग ते रुड़े दे बी ऐं हाड़ैं बिच्च कोेंई बारी लोग हाड़ च मच्छियां फड़न गेदे होंदे ऐं ते उद्धरा दा पानी बड़ा आई जंदा ऐ ऐका च ते केईं बचैरा निक्के निक्के जागत रुढ़ी जंदे ऐं ते साह्नू बड़ा दुक्ख होंदा ऐ कि कुसा दा जागत रुढ़ेआ ते अस नी चांह्दे कि कदैं इयां ते अस तां गै अपनें ञ्यानें गी एह्दे कोला दा दूर रखदे आं ते असैं अप्पूं बी बड़े घट्ट करी ओड़े दा मच्छी फड़नां स्हानू चाह्नें आं कि सरकार जेह्ड़ी ओह् मछवारे ऐं इंदी थोह्ड़ी देखभाल करन इनेंगी इंशोरैंस देन इंदा कोई मरी जंदा तां इंदे टब्बर दा खर्चा चुक्के ताकि साढ़ा जेह्ड़ा फिश मार्किट ऐ जेह्ड़ा एह् बदे साढ़ी फिश कुसै नै मिगी एह् बी इक किस्म दी चलदी ऐ जिसलै बंदा खरीददा बगैरा बगैरा ते मच्छी ते केंई लोग खंदे ऐं ते एह् बी साढ़ी जी डी पी गी बधा दा गै ऐ ते स्हानू चाह्न्ने आं कि जेह्ड़े मछवारे लोग नै सरकार गी इंदा बी सोचनां चाही दा इंशोरैंस देनां चाही दा इनेंगी मोआबजे मिलनें चाही दे पर साढ़े तांई इत्थें कोई कम्म नी होआ दा जो कोई मरी बी जाए ते कोई ओह्दे कन्नैं खड़ोदा नी ऐ स्हानू केईं बारी साढ़े शम्भू मरेआ हा भ्राह् असैं एह्दे तांई ते टब्बरा गी बा थोह्ड़ा मोआबजा दलवानें दी कोशिश कीती ही पर कुसा नै साढ़ी कोई मदद नी कीती ते सरकार गी बी साढ़े बारे च सोचनां चाही दा कि साढ़ी एह् फिश मार्किट थोह्ड़ी बदै नेंई ते लोकें एह् जल्दी गै बंद करी ओड़नां मच्छी फड़नां बपार जेह्ड़ा घटी जाना ते जिनैं लोकें गी मच्छी खाने दी चाह् ऐ ओहे बचैरैं तेही जाना इयां गै सरकार गी बी सारा सोचनां चाही दा जे गरीब बंदा नी सेफ रौह्ग ते उनैं कोई कम्म करनां गै की ऐ जियां जियां साढ़े इत्तें लोग मता दे ऐं कोई हाड़ कन्नैं मरा दा कोई सप्प लड़नें कन्नैं मरा दा साढ़े इत्तोें बड़ैं कोलां मच्छी फड़नां घट्ट करी ओड़े दा ते साह्नू बी बंद गै लाई लैओ जादातर अस बी घट्ट ही मच्छी फड़ने आं ओह् गल्ल बक्खरी ऐ जेह्ड़ी दूई मच्छियां आंदियां ऐं जेह्ड़ी फार्म च त्यार होई दी होंदी ऐ ओह् बड्डी मच्छी होंदी ऐ पर ओह् इन्नी हैल्दी मच्छी नी होंदी ऐ जिन्नी हैल्दी मच्छी होंदी ऐ ओह् मच्छी खाइयै बी उनेंगी लूज़ मोशन होई जंदा ऐ ते अस तांईयैं आखदे आं कि जिनैं मच्छी खानी ऐ ते देस्सी मच्छी खाए ऐका भामें

उप्परा ओह् मच्छी होर बी ताज़ी ताज़ी अप्पूं आह्नियै मच्छी खाओ इयां केह् पता दकान आह्ले किन्नी किन्नी परानी मच्छी तुसेंगी बेचा दे ऐं केंई बार ते दकानां पर मच्छी लैन जाओ ओह्दे बिच्चा दा मुश्क आ दी होंदी ऐ इन्नी जादा पता नी किन्नी परानी अदेदी सड़ी गेदी होंदी ऐ उंदा बॉड्डी ते ओह् बेचा दे होंदे ऐं हर इक धंदे च अज्ज कल बेईमानी होंदी ऐ ते लोग इस हून बी लोकें दी मच्छी बसे दे बुस्सी दी मच्छियां खला दे ऐं जेह्दी बज़ाह् कन्नैं लेग जेह्ड़े बमार होई जंदे ऐं केंई गी फूड पाईज़निंग होई जंदी ऐ ते साह्नू ते बस इयै आक्खनां चाह्दे आं कि खाना कुश बी खाओ पर पैह्लें पता करो किन्ना चिर पराना ऐ जां ओह्दा क्बालिटी केहो जेही ऐ कोई कक्ख गल्त नी खावे